कोविड पैंडेमिक पीरियड जीअं त सभिनिन खे ख़बरु आहे ॾाढो ई ॾुखियो पीरियड हुओ ॾाढी जफ़ाकशी करे माण्हुनि उहो वक़्तु गुज़ारियो ॾाढियूं बीमारियूं थियूं जिन मां उहे मथे उथी चुका हुआ अॼु उहो दौरु आहे त असां इन्हनि सभिनिन बीमारियुनि खां मथे उथी चुका आहियूं पर उहो हिकु वक़्तु हुओ जॾहिं पैंडेमिक वक़्तु हुओ उनमें इस्कूल बंदि थी विया पढ़ायूं ऑनलाइन थी वियूं ऐं सुईयुनि जूं ॻाल्हियूं चालू हुयूं सुइयूं हड़ाईणियूं हुयूं जंहिंसां हीअ बीमारी वधीक वधे न इन करे असांखे इहो ध्यानु रखिणो पियो पए त असां टाइम सां ऐं सभु सुइयूं हणाए छॾियूं